आं जी कु'न बोल्ला दा आं जी आं जी आं अं'ऊ ऑटो ड्राईबर बोल्ला ना आं अच्छा अं अच्छा मड़ो में सबेरै शैल करियै ऑटो दियां सीटां बी फंडियां ते धोता सब किश कीता पर थुआढ़ा पर्स निं ऐ ओह्दे बिच अंजी अं अं अं अच्छा मड़ो कियां दिक्खां निं ऐ ओह्दे बिच अं कोई निं दिक्खनै आं में शैल करियै दिक्खगा ओह्दे बिच ते चलो अगर लब्भी जाह्ग ते कुसी देना सनाई ओड़ो अं अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ एह् खरी भी म्हाराज